योगु करण सां मनु मनु ॾाढो शांत थी ईंदो आहे योग जे डेली प्रेक्टिस करण सां ध्यानु बि ॾाढो सुठे तरह लॻंदो आहे ध्यानु लॻाइण सां मन जी शांति थींदी आहे आत्म शांति शक्ति वधंदी आहे ऐं मनु बि ॾाढो शांत रहंदो आहे पंहिंजो पाण खे हिकिड़ो पाण फ़ फ़ील ॾाढो सुठो फ़ील कंदा आहियूं ऐं मनु शांत मनु शांत आहे त पंहिंजी सिहत बि सुठी रहंदी आहे घर में ख़ुशि ख़ुशि रहंदा आहियूं मानसिक शांत शक्ति वधंदी आहे शांति वधंदी आहे